اگر مجھے اپنی تصویروں کے ذریعے ہندوستان کو دکھانے کا موقعہ ملے گا تو ہمارے ہندوستان بہت ہی خوبصورت ہے سارا لیکن اس میں کچھ چیزیں کچھ چند ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر آنکھوں کو سکون مل جاتا ہے ایسا لگتا ہے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی ہے جیسے کہ تاج محل ہے وہ محبت کی ایک بہت عمدہ مثال ہے اسے بہت خوبصورت طریقے سے تراشا گیا ہے جیسے لال قلعہ ہے چار مینار ہے جیسے وہ بہت خوبصورت ہے لوٹس ٹیمپل ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے اور اس کی لائٹنگ بہت اچھی ہے اس کے اندر اور اور علی گڑھ یونیورسٹی کو بہت خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے یہاں کی ہر ایک چیز میں بہت خوبصورت طریقے سے یہاں کی تعمیر کی گئی ہے ہر چیز میں بہت خوبصورت طریقے سے اسے سانچہ گیا ہے اور یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے اور رامپور میں ایک جھیل ہے وہاں پہ بہت خوبصورت سارا نظارا ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس میں کافی ساری چیزیں بنائی گئیں ہیں تو وہ بہت خوبصورت ہے تو ہندوستان میں تو کافی ساری چیزیں ہیں جنہیں بہت خوبصورت انداز سے بنایا گیا ہے تو تصاویر لینے کے لیے تو جتنی دیکھو تو کم ہی کم ہے